हेलौ गय नांगौ गयआ गयआथ' एसे एसे मोन्थाम मोनब्रै कुवालिटी दङ सोमनानै दोन्नायबो गय दङ हायाव फबनाय माने जानानै बेखौ खोब मोजां मोनगोन आरो मोदोमनाय मोनगोन आमफ्राय आरो बंफां बं बे गामिनि फ्रेस आमफ्राय आरो बंफांनि बे गोदान गोदान हाननाय बे गय दङ आमफ्राय स'फारिबो दं आरो फिसा फिसा फिसा स'फारि आमफ्राय फाथैयाथ' बे गोदै फाथैया लखेला बे फाथैया दं माने फान जाग्राया फानबो जानो हायो सफारि जों फान जायोब्ला जानो हायो खुब मोजां मोनगोन जानानै दा जरदा फाथिबो जाजागोन जरदा फाथि जानो हागोन औ दा एक्स'बिसआव एक्स'बिस एक्स'बिसखौनो जरदापाथि होनना बुङो नामा बेखौनो होनो आमफ्राय आरो मिटा फान दंना मिटाफानखौ जायोब्ला गोदैल' मोनगोन औ जरदाखौनो होनोसै औ औ औ दं बे गोदैया दं गिदिर गिदिरा मिटाफानाथ' जेनेबा माबा जाहैबाय बिस थाखा जाहैबाय बेनिफ्राय गय आनथाया जाहैबाय थायबा फैदो बेनिफ्राय आरो जरदा जायोब्लाथ' एसे दाम बारायबाय दानिया बिस थाखा जाबाय आरो जरदाया

थ' दानिया गयखौनो मोनला ना गयखौनो जाला दाना गामि गामि गयखौनो मोनला देग्लायनो गयानो गैया थायआखै देग्लाय बेखायनो दाम जादों आरो कम्पानियावबो थारमानि बेबायदि हरदोंना साफ्लाय जादों आरो बेबादियाव थारमाने माबा गैया जाना दं आरो माने साफ्लाया एभेल एभेलखाय दामानि दामआ एसे जादों आरो जरदाखौ जादो थान्दाबो बोथोरा दिनै जरदा जायोब्ला खुब मोजां मोनगोन गरम जागोन औ दे दे बिस थाखा ओरैनो थ्रिस थाखा लायो एसे थ्रिस थाखा लायो गुबुननिखौ थ्रिस थाखा लाबावोसो आं बिस थाखायावनो हरनोसै नोंनो खमायनानै औ मारकेट मारकेटफोरा दाम दामबो जाजोबदों नालाय मुवा बेसादनि बे मैगं थायगंफोराबो दाम जाजोब्बायना दा बेखाय बेफोरबो एसे दाम होन्नाय जादों आरोखि दे होनब्लालाय बानायनोसै आं

सुनैयालाय बेसेबां होनांगौ सुनैखौ रोजा होनांगौ दे दे गारि सालायनो हागोन मोजाङै दे बानायनोसै दे